आसामाव हान्थिनायावथ' दा एफा माबा गैला माने हेंथा गैला खिन्थु गोदोहाय बिराद बै साननाय दंमोन आरोखि मानसिफोरनि आरो सान्नायल' नङा एसे दंखायोमोन बे डकाइत एक्सट्रिमिस्ट फोर मा होनो बिदिखौ सिलाय लानानै फैसा दाबिग्रा मानसिफोर बिदि बिराद खोनायोमोन दंखायोमोनबो दा खिन्थु गभारमेन्ट एसे इनेसियाटिभ फोर लानायखाय ख'म जाबाय पुलिस फ्राबो एसे मोजाङै मावनायखाय मोजां जाबाय दा दा एफा खोनानो मोनला गैखालाबो बांद्राय खमानो जाबाय ओमफ्राय ओरैनो आसामाव फैयोब्ला बिदिनो जुनार जिबफ्रा बुर्जा दङ बिदिखौ नायनो थाखाय मेरला दं जेरै काजिरङा होनजायो मानास दं ओमफ्राय बड'लेण्ड माबायाव जायगायाव रायमना दङ चक्रासिला बिदियाव मेरला नायनो हायो एलाय गल्देन लांगुर अवान हर्न रायन' बेफोर दङ बिराद

होननो हायो बिदिफोरखौ ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोरजों रायलायनायाव एफा गावजोंगाव रालायनायाव आसामनि सिङाव रायलायनायाव जेबो गैया खिन्थु बायहेरानिफ्राय फैयोबा मानसिफ्रा गियो आरोखि खि बिसोरो दाबो ट्रायबेल नालाय बिदि बेकवार्ड माने उनाव गाहायाव थाग्रा मानसिफोर बिदि ओमफ्राय हाजोआव थाग्रा मानसि जाग्रा बिदि टाइप नि बिराद होनो सेन्ट्रेल भारतफ्राव रालायो बिदि खिन्थु बिदि जेबो गैया मानसिफ्रा जेला नायफैयो होनबासो बुजियो खि बेफोर खालि माबायाव होननाय खोथाल' बाराव होननाय खोथाल'